ہمارے آس پاس کے علاقے میں ویسے تو کئی سارے ہاسپٹلس ہیں جیسے لوک نائک این سی آر ہاسپٹل ایس این اے ہاسپٹلس لیکن جیسے ہی ہم ان ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو وہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں ڈاکٹر سے ملنا ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے ملنے کے لیے بھی لمبی لمبی لمبی لائنوں کا لائنوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے جس کے کارن بیمار انسان اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے